चित्र सम्पादन या कहियौ एडिट एहि द्वारे कयल जाइत छै जे दोसरकेँ देखा सकी आ अपनो सुन्दर याद बना कऽ साथ रहि सकी चित्र सम्पादनकेँ बहुत प्रकार होइत छै जाहिमे हम अहाँ आमतौर पर दूसँ तीन प्रकारके बारेमे जानैत हेबै जाहिमे एकटा तरीकामे पीछेके दृश्य ओतेक सुन्दर नहि लागैत छै तऽ पीछेकेँ दृश्य कऽ हटा कऽ कोनो दोसर नीक देखयवला चित्र लगा दैत छै ओहिसँ चित्र देखबामे पहिलेसँ सुन्दर लागैत छै आ दोसर तरीकामे चित्रसँ कोनो छेड़छाड़ नहि कयल जाइत छै बस चित्रकेँ रङ्गसँ खेल कऽ कऽ ओकर प्रारूपके सम्पादन कऽ सकैत छी जकरा सम्पादन या कहियौ एडिट भाषामे रङ्ग सुधार कहाइत छै एकर प्रत्येक उपकरण लेल अलग अलग सॉफ्टवेयर छै अहाँ अपन सुविधाके हिसाबसँ कोनो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कऽ सकैत छी एगो मुख्य सॉफ्टवेयर जे हम इस्तमाल करैत छी ओ छै एडोबी कम्पनीक फोटोशॉप सॉफ्टवेयर जाहिमे सभकाज कऽ सकैत छी एकर मुख्यतः आवश्यकता चित्रकेँ देखयमे नीक बनाबयमे छै